सीतामढ़ीमे एकटा स्थान छै बगही मठ हुनकर बारेमे किछु किछु हमसब जानै छिए ओहि मठके निर्माण अहाँके बाबा तपस्वी नारायण दास जी ओहि बगही मठके निर्माण कएले हैत आओर हुनका ओतऽ मानवके रूपमे हुनका सब ओतऽ ईश्वरके अवतार मानल जाइ छै आओर अहाँके ओ मन्दिरके जे भी निर्माण छलै अहाँके उनैस सओ साठिमे जारी कएल रहै आओर उनैस सओ साठिसँ ही ओतऽ अहाँके राम नामके जाप हेबै छै आओर जे छै उत्तर बिहारमे यहाँके मतलब पहला शिव अहाँके पञ्चायतन मन्दिर छै जहाँ पाँच करोड़के लागतसँ बनल छै एक सओ आठ फीटके मन्दिर छै एक सओ आठ फीट उँचा छै मन्दिर आओर ओतऽ अहाँके हर रविवारके अहाँके ओतऽ सीताराम नामके जाप हेबै छै आओर ओतऽ हर हप्ताहमे ओतऽ प्रवचन सुनऽके लेल ओतऽ भारी भीड़ भारी भीड़ उमड़ै छै ओतऽ ओतऽके लोकके आस्था छै एतऽ कि बगही धाम गेलासँ शिवलिङ्गके दर्शन कएलासँ हुनका उपर जल चढ़ेलासँ धनके वर्षा हेबै छै इएह माननाइ छै ई सीतामढ़ीसँ बारह किलोमीटर दूर छै बगही मठ आओर जे अहाँके हुनकर बाबा ओहि मठके निर्माण केलखिन हँ अहाँके बाबा नारायण दास जी महाराज जे कि हुनकर जे जन्म जे छलै बगीही गाँवमे एगो साधारण सा परिवारमे भेल छल हुनकर जे जन्म छलै ओ सतरह फरवरी उनैस सओ सतरहमे भेल छलै आओर हुनकर जे वास्तविक नाम जे ओतऽ जे देल गेल छलै वास्तविक नामसँ हुनकर लोक ओतऽ सब जानै छै छत्तर दासजी महाराजके नामसँ ओतऽ लोकसब जनलक आओर अहाँके ओ शिवलिङ्गके ततेक महिमा छै जकर कोइ वर्णन नहि कएल जा सकैए कि कते हुनकर महिमा छै वहाँपर गेलापर अलौकिक अहाँके शक्ति देखैके मिलत अलौकिक उर्जा ओतऽ भेटत जे अहाँके नीक लागत ओतऽ जे मण्डप जे बनल छै बगहीमे जे मण्डप छै ओ बड नीक मण्डप लागत जाहिमे अहाँके बगही धाममे एक सओ आठ गो झोपड़ीके ओ मण्डप ओतऽ मण्डप छै बनल जे अहाँके विष्णु जीके महारूद्र जी यज्ञ हमेशा हेबैत रहै छै आओर एक सओ आठ गो कमराके चारि मंजिलके भवन छै एक सओ आठ टा एक सओ आठ टा कमरावला चारि मंजिलके भवन बनल छै जे अहाँके गोल छै एकदम देखऽमे गोल आओर बड नीक बड बड विशाल बड नीक लागत देखैमे एकबेर कहिओ आबिके देखबै बड नीक लागत ओतऽके मन्दिर भी बड नीक लागत ओतऽ शिवके महिमा भी सुनब बड नीक लागत ओतऽ ओतऽ जे मन्दिरके जे छै जे मन्दिरके जे निर्माण भेल छलै अहाँके पछिला साल ओहि मन्दिरके निर्माणमे पाँच करोड़ रुपैआ खर्च भेल छलै जहाँ तक हमरा सबके पता छलै ई उत्तर बिहारक यहाँके पहिला अहाँके शिवके पञ्चायतन अहाँके मन्दिर छै जे अहाँक सैकड़ो वर्ष अहाँके मतलब पुरान शिवलिङ्ग छै जे ओ बीस फरवरीके जे अहाँ के महाशिवरात्रिके दिन अहाँके मन्दिरमे स्थापना कएल गेलै सैकड़ो वर्ष पहिले जएह हमसब जानै छिए एतबा हमरासबके महिमा एतऽके पता छै